आङो खेला गेलेनायावहाय आङो बिराद मोजां मोनोमोन आरो मोजां मोननायजोंनो आङो खारनाय खेला आं गेलेसो गारोमोन आङो खाबादि आङो गेलेयोमोन खाबादि गेलेनायावहाय आं बिराद मोजां मोनोमोन आरो बिजि खेलाबो आं गेलेयोमोन सिख्ला समाव उन्दै समाव आरो सियार खेला सियार खेलाबो आङो गेलेयोमोन दै खेला बेखौबो आङो उन्दै समाव गेलेयोमोन